मां त पंहिंजे ॾींहं में हेॾो कुझु सोचींदो आहियां सोचींदो आहियां लिखां माण्हुनि खे पहुचायां हीअं हीअं मां सोचींदो आहियां अॼु कल्ह माण्हू घणा हो थी विया आहिनि माण्हू हेॾा सड़ंदा आहिनि ॿियनि खां ॿियनि खे नीचो ॾेखारींदा आहिनि इएं छो कंदा आहिनि हिक ई ज़िंदगी मिली आहे पोइ ही तव्हां खे सुठे नमूने सां हलो न छा छा थी वेंदो तव्हां जो एॾो ग़ुसो भरे वेठा आहिनि पंहिंजे में मतिलब साम्हूं वारे जी तरक़ी ॾिसी करे उन्हनि खे ग़ुसो ईंदो आहे मूसां छो नथो थिए अरे अगरि हुन खे करणो आहे कुझु त कुझु त करे न पाण छो नथो करे हो बि करे हुन खे बि तरक़ी मिलन्दसि न ॿिए खां सड़ी करे थोड़ी कुझु थींदुसि उन जो मेहनत कयो तव्हां खे मिलंदव तव्हां खे जेको खपेव ऐं कुझु बि हो न थींदो आहे कि हा मां इएं इहो रस्तो अपनाईंदमि त थी वेंदो शॉर्ट कट कॾहिं न हलंदो आहे अगरि शॉर्ट कट असां खंयो मतिलब उते असां अटकंदासि